मां पंज मिंट ताईं ध्यानु करे सघंदी आहियां ध्यानु करणु महिल माण्हूअ खे शुरूअ में इलाही शर्तुनि जो सामनो करिणो थो पिए माण्हूअ खे पंहिंजो मनु शांत ऐं हिकु चित रखिणो पवंदो आहे हुनजे लाइ जाम प्रयास करिणा पवंदा आहिनि ध्यानु में विचारनि खे मन में नओं खणी अची मन खे शांत करणु इहा बि हिकु शर्त आहे रोज़ु नियम सयम सां योग करिणो इहा बि हिकु शर्त आहे हीअं अलॻि अलॻि शर्तुनि जो सामनो करिणो थो पिए